میں اپنے اسکول کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میرے اسکول کا نام اینگلو عربک سینئر سیکنڈری اسکول ہے اور یہ کافی بڑا ہے اس کے دو گراؤنڈ ہیں ایک چھوٹا ایک بڑا گراؤنڈ ہے یہ سکس کلاس سے ٹویلتھ کلاس تک ہے اور یہاں کافی اچھے لائبریری ہے بہت بڑی کافی پرانی لائبریری ہے کافی پرانی پرانی بکس اس میں مل جاتی ہیں باقی اپڈیٹس بھی رہتی ہیں یہاں پہ کیمسٹری لیب ہے جہاں بچے کیمسٹری کے بارے میں سیکھتے ہیں اور پڑھتے اور کیا کہتے ایکسپریمنٹس کرتے ہیں فزکس لیب ہے یہاں پہ جہاں بچے فزکس کی ایکسپریمنٹس کرتے ہیں بایولوجی لیب ہے جہاں بچے جو ہے ڈائیسیکشن باکس سے تھرو اینیملس کے جو ہے وہ آپریشن وغیرہ تھوڑا سا انیشیلس میں بیسک لیول سیکھتے ہیں تھوڑا سا اسکن وغیرہ کاٹنا وغیرہ بایلوجی کے اسٹوڈینٹ یہاں کمپیوٹر لیب کمپیوٹر سائنس لیب ہے جہاں کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈینس جو ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر کے بارے میں پروگرامنگ لینگویج وغیرہ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں باقی یہاں آرٹس لیب ایک آرٹس روم ہے جہاں بچے آرٹس وغیرہ بناتے ہیں ینٹنگس بناتے ہیں باقی یہاں ٹین تک تو سیم ہی رہتا ہے باقی الیونتھ کے بعد ٹائفرگیٹ کر جاتی ہیں تین سٹریم ہو جاتی ہیں ہیومنیٹیز جس میں آرٹس کے بچے ہوتے ہیں جو آگے چل کے یا آپ کے آئی اے ایس وغیرہ آفیسرز وغیرہ بنتے ہیں سول سروسز کے ایگزامس وغیرہ دیتے ہیں اور اس میں ہسٹری جغرفی اور یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اکانمکس وغیرہ باقی دوسرا ہوتا ہے کامرس جہاں پہ بینکنگ وغیرہ کا سسٹم اکاؤنٹس بزنس اسٹدیز اکانمکس وغیرہ پڑھائی جاتی ہے جس سے آگے چل کے بچے سی اے وغیرہ ایم بی اے وغیرہ کرتے ہیں اور بڑی بڑی کمپنی میں جاتے ہیں سی ایس وغیرہ کرتے ہیں تیسرا اور سب سے لاسٹ ہوتا ہے سائنس اسٹریم جہاں فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھائی جاتی ہیں جو بچے جس کو پڑھ کے آگے میڈیکل سائنس وغیرہ میں جاتے ہیں اور آگے نئی نئی دوائیاں وغیرہ ڈرگ انڈسٹریز وغیرہ میں فارمیسی کرتے ہیں ڈاکٹر بنتے ہیں نرسز بنتے ہیں لیب ٹیکنیشینز او ٹی پیرامیڈیکل اسٹاف وغیرہ یہ سب بنتے ہیں اور کافی ہیلتھ سیکٹر میں فائدہ پہونچاتے ہیں باقی بایوٹیک ایک سبجیکٹ ہوتا ہے وہ بھی پڑھایا جاتا ہے اور بایو ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس میں تو بایوٹیک کے جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں وہ اکثر شاید مولیکولر بایولوجی میں ہی جاتے ہیں کہ بایوٹیک مشین جو ہوتی ہے وہ مولیکولر بایولوجی میں لیب میں استعمال کی جاتی ہیں وہیں ہوتا ہے تو یہ ہمارے اسکول کا ایک چھوٹا شارٹ انٹروڈکشن تھا جو میں نے دیا آپ کو باقی یہ ہے ہمارا اسکول جو ہے ویسے لوکیشن کے حساب سے نئی دہلی اجمیری گیٹ پر ہے یہ اور کافی بڑا اسکول ہے نائنٹین سکسٹی سکسٹین نائنٹی ٹو میں جو ہے یہ ہمارا اسکول بنا تھا ایک مدرسے سے شروعات ہوئی تھی غازی الدین نے اس کی شروعات کی تھی یہاں اندر مسجد بھی ہے جہاں پانچوں ٹائم نماز ہوتی ہے اور جمعہ بھی پڑھایا جاتا ہے